औ हेल' खौराङा माने गथ'नि जों मानि हाबा दंमोननालाय हाबानि थाखाय मानि लिभ नांगौमोन आरो क्लास गथ'नि सानसेनि थाखाय होदो गथ'आ जा हाबा जानो लुबैदों आरो न'नि मानसिनि हाबाना बेखायनो टुवेन्टि थ्रिआव सानसेनि थाखाय हगार हरथ'दो लांनायसै सानसेनि थाखाय गाबोन खैथा बादियाव क्लास जोबनानै अ जागोन दे होमब्लालाय दे दे थेंक इउ दे